जी बोलिए नमस्ते दो तीन दिन से हो रहा है तो कहीं दवा ली हैं मैम अच्छा तो ठंड उंड नहीं ना लगी थी मैम अच्छा मैम मैम आप बताइए समस्या क्या है अच्छा तो जाँच ऊँच नहीं कराईं हैं

नहीं आराम होगा तो फिर करवा लीजिएगा दवा दे दें तब फीवर का भी दे रहे हैं और दर्द का दे दे रहें हैं गैस की दावई दे रहे हैं ठीक है मैम ठीक है दे दे रहें हैं दवा नहीं आराम हो होगा तो हमारे पास में बग़ल में है एक पैथोलॉजीक मेरे संबंधित हैं अच्छी जाँच होती है वहीं पर करवा लीजिएगा ठीक है अभी बात कर रहे हैं उनसे जाकर कि जाँच करना है तो बोल रहे हैं पता करके बता रहे हैं तो आपसे फोन फिर तो होगा और कोई दिक़्क़त नहीं ना है दवा वही दस से बीस मिनट के अंदर आ जाएगी दवा कितने दिन की चाहिए दवा आपको कितने दिन की दें घरेलू उपचार वही है कि आप थोड़ा खिचड़ी उचड़ी खा लीजिए हल्का भोजन कर लीजिए और पेट दर्द कर रहा है तो घर में होंगे जैसे कि मेथी उथी हो गया वैसे ही कुछ भी खा लीजिए तब तक सही रहेगा और फिर उसके बाद हम दवा के लिए होम डिलेवरी कर रहे हैं

कितना पाँच दिन ना अच्छा पाँच दिन की दवा आपकी अभी रेट बता दे रहे हैं

तीन सौ रुपये हुआ हाँ तीन सौ रुपये हुआ जिसमें दवा है गैस की दवा है इसमें लिखी है खा लीजिएगा और उसके बाद टोटल दो सौ की दवा है दो सौ रुपये हमारे यहाँ है तो बीस रुपये लगेगा होम डिलीवरी चार्ज ठीक है ठीक ही नमस